जी नमस्ते अ अ असां हा त मूंखे ख़बरु पई आहे की तव्हां लखनऊ अची करे घुमणु चाहियो था अच्छा अच्छा अच्छा त तव्हां केतिरा मैंबर आहियो पहिरियों इहो ॿुधायो अच्छा अच्छा चारि मैंबर आहिनि त ॿार बि आहिनि की सभु वॾा आहिनि अच्छा अच्छा ठीकु आहे त हिते तव्हां अगरि टे ॾींहं जे लाइ अचो था त टे ॾींहं लाइ तव्हां पहिरियों हे ॿुधायो की तव्हां सॼो ॾींहुं घुमणु चाहियो था या अध ॾीअं घुमी अधु ॾींहुं आराम कंदो अच्छा त असां असां होटल खाधो पीतो सभु असां प्रोवाइड कंदासीं असांजो हिते सभु सेटेलमेंट आहे तव्हांखे बसि स्टेशन ते लहिणो आहे असां स्टेशन सां तव्हांखे खणी करे होटल ते पुॼाईंदासीं होटल सां तव्हांखे घुमाइणु वठी वेंदासीं अच्छा अच्छा त हा त जीअं असांजे पास हिते इमाम बाड़ो आहे भूल भुलैया आहे रुमी दरवाज़ो आहे हिते असांजी फैक्ट्री आहे जाते चिकनकारी जो लटो ठहंदो आहे इलाही वॾी मतिलबु सुठी सुठी जॻहि आहिनि मां इहो बसि ॼाणणु चाहियां थी की तव्हां मतिलबु सॼो ॾींहुं घुमणु चाहियो था या चाहियो था की अधु ॾींहुं असां घुमूं औरि अधु ॾींहुं आराम कयूं मतिलबु केतरी कपैसिटी आहे अच्छा अच्छा सॼो ॾींहुं त जीअं तव्हां ईंदो हिते त असां तव्हां स्टे चारबाग स्टेशन सां तव्हांखे पिकअप कंदासीं ठीकु आहे जॾहिं पिकअप थी वेंदो पोइ असांजो होटल आहे हिते होटल में तव्हां रुकंदासीं चारबाग जे पास में ई त उहो स्टेशन जे बिल्कुलु नज़दीक आहे तव्हांखे अचण वञण में कोई दिक्कत न थींदी ठीकु आहे छा मुंहिंजो नालो वैशाली आहे हा हा वैशाली हा त असां तव्हांखे फोन कंदासीं असां असां ॿुधाईंदासे तहांसां पुछंदासीं ज जहिड़े बि प्लेटफॉम ते तव्हांजी गाॾी ईंदी असां हुते प्लेफॉम ते तव्हांखे वठण लाइ पुॼी वेंदासीं हा त तव्हां जॾहिं ह होटल जीअं माण्हू जीअं असां अगरि ॾिसूं त तव्हां सुबुह सुबुह अगरि लखनऊ में लहंदो त हा त सुबुह लखनऊ में लहण खां पोइ तव्हांखे छा करिणो आहे असां तव्हांखे पिकअप कंदासीं होटल जे रूम ताईं पुॼाईंदासीं ठीकु आहे होटल में पुॼी करे हा ॿुधायो हा गाॾी वाॾी सभु आहे सभु गाॾी वाॾी तव्हांखे मिलदी असां पाण तव्हां सां वेही करे तव्हांखे सभु गाइड ॾींदासीं घुमाईंदासीं ह हा ॿियो न न न अकेले ड्रॉइवर हिकु हूंदो हिकु मां गाइड हूंदमि मां तव्हांखे गाइड कंदमि घुमाईंदा घुमाईंदमि सॼो लखनऊ औरि तव्हां वॾी गाॾी हूंदी त तव्हां पीछे चारि माण्हू अच अच्छे सां फिट थी वेंदो त इहो हिन में जीअं अगरि तव्हांखे सॼो ॾींहुं घुमिणो आहे त हुन में असां हिकु ॾींहं में टे जॻहि कवर कंदासीं हिक ॾींहं में जीअं सुबुहु दोपेहर औरि राति त हिक हिक ॾींहं में तव्हां सां टे जॻह कवर कंदासीं औरि टे टाइम जी तव्हांखे रोटी पाणी रोटी पाणी जो हिन में ख़र्चो न आहे रोटी पाणी तव्हांखे होटल में नाशतो सुबुहु मिलंदो औरि बाक़ी सॼो ॾींहुं राति में जिथे बि तव्हां लहंदो हुतां जो तव्हांखे खाइणो हूंदो हा त असां हीअं वेंदासीं पहिरियों ॾींहुं इमाम बाड़ो तव्हां नाशतो पाणी करे होटल सां तयार थी करे जॾहिं असां निकिरंदासीं इमाम बाड़ो वेंदासीं इमाम बाड़ो में सॼो ॾींहुं लॻी वेंदो आहे शाम जे इमाम बाड़ो घुमी करे ईंदासीं त राति में वेंदासीं रिवर फ्रंट गोमती नदी जे किनारे

छा ॿार हा खीर जो बि इंतज़ाम थी वेंदो होटल में खीर तव्हांखे मिली वेंदो

न जीअं नंढो ॿारु आहे त तव्हांखे थोरो ॾिसिणो पवंदो बाक़ी गाॾी त असांजी हूंदी ई गाॾी जी सुविधा आहे ई हर जॻहि हिते जॻह जॻह रोटियुनि जो ठेलां आहिनि खादे जी जॻहि आहिनि त तव्हां किथे बि रुकी करे खाए सघंदा आहियूं हा त असां पहिरियों ॾींहुं तव्हांखे भूल भुलैया ई घुमाईंदासीं

न हुते हा टिकेट पवंदी आहे वठिणो पवंदो आहे टिकेट वठिणो पवंदो आहे वरी हिकु गाइड करणी पवंदी आहे उहो गाइड असांजे तर्फ़ सां थींदो असां तव्हांखे गाइड कराए ॾींदासीं औरि टिकेट जो बि असां सभु कंदासीं मेन आहे बसि सभु कुझु असांजे ई पैकेज में आहे बसि रोटी पाणी जो तव्हांखे ख़र्च करिणो पवंदो सुबुह जो बसि नाशतो असांजी तर्फ़ सां थींदो हा हा खीर मिली वेंदो तव्हांखे नाश्तो सुबुहु मिली वेंदो बाक़ी रोटी ॾींहं जी रोटी औरि रात जी रोटी असां रेस्ट्रॉ में वेंदासीं हुते तव्हांखे खाइणो पवंदो असां वठी वेंदासीं हितां जी फेमस आहे इलाही बास्केट चाट हितां जा टुंडे कबाब बि अमीनाबाद जी मार्केट हज़रतगंज जी मार्केट त हे सब जॻह आहिनि हा अच्छा अच्छा ठीकु आहे त मां जेतिरो बि असांजो फीस या चार्जिस आहिनि हुन जो मां तव्हांखे इंफॉर्मेशन मैसेज में मोकिले रखंदमि